ॾह अगस्त उणिवीह सौ असी वीह नवम्बर उणिवीह सौ ॿाहतरि टे जून उणिवीह सौ चालीह सत मार्च उणिवीह सौ सतरि नव जुलाई ॿ हज़ार चारि